टेक्नोलाजी भी होने के कारण हम लोगों को यह सुविधा हो गई है कि पहले तो कहीं भी जाना पड़ता था तो उस जगह का काम होता था अभी हमें वह किसी देश में होटल बुक करना है कर लेते हैं कहीं फॉर्म भरना है भर लेते हैं कोई मीटिंग क अटेंड करना है तो घर बैठे कर लेते हैं बैंक में पेमेंट करना है बैंक का पैसा पैसा पेमेंट करना है उसको भी कर लेते हैं हम सॉपिंग करना है उसको भी कर लेते हैं हर जगह मतलब हम इस चीज़ का उपयोग करके घर बैठे सारा काम कर लेते हैं कोई सामना हमें मंगाना है देश से विदेश से उसके लिए भी हमारे पास मोबाइल है तो तो मोबाइल से हम सारा काम कर लेते हैं लाइट का काम भी मोबाइल कर लेता है हर जगह हमको मोबाइल के कारण हम घर बैठे देश के हर एक काम को हम कर लेते हैं तो टेक्नोलाजी की वजह से हमें ये सारी चीज़ें आसान हो गई हैं यह बहुत अच्छा है